हमारे यहाँ मोड पक्षी बगीचों में रहते हैं और खुशी होकर वो नाचते हैं मगन होके बरसात में पानी बारिश होती है मोह मोर नाचते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है और ये छोटे छोटे पक्षी होते हैं हमारे यहाँ सुबह उठते हैं तो सामने दिखाई पड़ता है पेड़ों में खजूर का पेड़ लंबा लगा है उसमें हम देखते हैं कि पक्षी छोटे छोटे पक्षी जिनको कहते हैं बया कहते हैं छोटा पक्षी होता है वो जो है उसी में की पत्ती नोच कर निकाल कर ऐसा अच्छा बढ़िया घोंसला बनाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है उसको चटाई के तरीके से बुनते हैं अपना घोंसला अच्छा बनाते हैं देखने में वो है लटकते हैं बहुत अच्छे लगते हैं और वो छोटे पक्षी बहुत अच्छे लगते हैं हमारे यहाँ और भी पक्षी हैं पक्षी हैं जैसे कि गोरैया हमारे घरों में घोंसले लगाती हैं और बनाती हैं अपना घोंसला बनाती हैं जो छप्परों के जो बाँस लगे होते हैं उसमें जो नए वो घोंसले अपने लगाती हैं और वो जोड़े से पक्षी होते हैं तिनके तिनके लाकर के अपना घोंसला बनाती हैं और उसमें जो है अपने अंडे रखती हैं देखने में बहुत अच्छा लगता है वो आ आ कर के उन्हें जब उनके अंडे फोड़ते हैं तो उन्हें बच्चे जब तैयार होते हैं तो वो पक्षी दोनों लाकर के उनको डाला या कीड़े लाकर के कीड़े मकोड़े खिलाते हैं उनका पालन पोषण करते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है घर में जो उन्हें इस तरह के पक्षी हमारे यहाँ घर में रहते हैं और हमारे जो है खेतों में तालाबों में तालाबों में पड़ोस तालाब है खेतों खेत हैं उसमें जो है राष्ट्रीय पक्षी हमारा हमारे आते है वो उसमें सुबह होते ही सुबह होते हुए बोलते हैं और देखने में भी ये पक्षी बहुत ऊंचा और लंबा होता है और देखने में बहुत सुंदर लगता है हमें और ये तालाब में जो है तिनके तिनके नोच कर अपना जो है उसी पानी में अपना घोंसला बनाती है और वे अंडे रखती हैं अब अंडे जो है उसमें आप पानी में रखते हैं जो इसलिए कि कोई जो है उनके अंडों को पा न सके इसलिए हमें वो पक्षी बहुत सुंदर लगते हैं जाते हैं तालाब के किनारे तो हमें पक्षी वो बहुत सुंदर लगते हैं और हमारे यहाँ खेती किया जाता है खेती में जो है पहले जुताई होती है और उसके बाद फिर कोनों में गुड़ाई होती है गुड़ाई करके उसमें फिर अच्छा खेत बना कर के फिर उसमें बीज बोया जाता है जैसे कि गन्ना है या या धान है या गेंहूँ है इसकी हम बुवाई करते हैं बुवाई करके फसल जब तैयार होती है उसे काटा जाता है और पैदावार भी अच्छी हम लोगों को मिलती है इससे जो है हमारा बहुत बड़ा फायदा होता है और सभी सभी लोगों को हमारे यहाँ फायदा होता है खेती खेती में जो है फसलें पैदा होती हैं उसे हमें बहुत बड़ा लाभ होता है जैसे कि गन्ना धान गेंहूँ और अरहर भी पैदा होता है जो भी जैसा खेत है उसमें उस प्रकार से उसका बीज बोया जाता है और जैसे कि आसमान में उड़ने वाले पक्षी जैसे वो वो चील हैं और जैसे कि ये कोयल है कोयल को हमें कोयल की बोली हमें बहुत अच्छी लगती है और बहुत सुंदर लगती है बोली जब वो बोलती है तो हमें हमारा मन प्रसन्न होता है और और भी जो है हमारे यहाँ और भी पक्षी हैं जैसे कबूतर है वो जो है पेड़ों पर अपने रहते हैं